आं बाहायनाय बांसिन एपआनो जाबाय गुगोलपे ओमफ्राय फेसबुक दं ओमफ्राय केराम ओमफ्राय व्हाट्सेप दं जेरै बै फेसबुकखौ आं माने बाबांसिन आं निउस नायनो मोजां मोनो ओमफ्राय स्ट'रिबो नायो बेखौ रावबो माने प्रफाइल होनानै मोजाङै दाथ' आरो मेथाइ सेथाइ होनो हायो गोदान गोदो हायामोन त' गोदान आपडेट होनानै गोदान फैबाय ओमफ्राय फनपेया जाबाय सरि गुगोलपेया जाहैबाय माने ओरैबायदि आंथ' जे जायगायाव आं माने रां दिहुननो हाया गुबुन जायगायाव थांनानै त' बे जायगायाव थांनानै आं जुदि मबाइलाव जोंनि एकाउन्टआव जुदि थायोबा माने जुदि नेटवर्कआबो मोजां थायोबा माने इजिलि माने ट्रान्सफार खालामनो हायो माने खुस्रानि प्रब्लेम जाया मेनलिथ' बेनो खुस्रानि प्रब्लेम जाया आरो सेफ्टिबो माबोरैहाय सेफ्टि होनोब्ला माने दा मानि बेगाव लायोबा गोबां माने सिखावबो जाहैयोमोन गोमायोबोमोन त' बे बेलायावनो माने गुगोलपेखौ बा फ'नपेखौ आं बेस्ट होननानै सानो ओमफ्राय व्हाट्सेपाथ' जाहैबाय माने ओरैबायदि सोब मेसेज सिस्टेमखौ जों लगालग माने आंनिफ्राय गुबुननो हरनो हायो मा जादों मा जाया बबे जायगायाव त' बे बेनो आरो बाथ्राया ओंखायनो आं माखासे एपफोरबो दङ जेरै आरो गेम गेमिं एप त' गेमिं एपआ जाबाय मा मा गेलेयो होनब्लाथाय ओरैनो केराम बिराद माने माब्लाबा माइन्ड फ्रेस जानो मा खालामगोन अब्ला माने दसे सम बेखौनो गेलेनाय जायो त' बेनोसै आरो